اتر پردیش کے اندر سیاسی نقطہ نظر سے درپیش بہت سارے اہم مسائل اور چیلنجز ہیں خاص طور پر اتر پردیش کے اندر جو اہم مسائل پیش آتے ہیں وہ ترقی اور بدعنوانی کا معاملہ سامنے آتا ہے چونکہ ہمارے لیے کافی مشکلات پیدا کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ سماجی انصاف اور سلامتی والے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان ساری چیزوں پر ہمارے یہاں کمی پائی جاتی ہے اس جس کے لیے ہماری حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو دور کیا جا سکے اور لوگ آپس میں بھائی چارگی اور محبت کے رہ سکیں کیونکہ اتر پردیش کے اندر اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا صوبہ اتر پردیش ترقی نہیں کر سکتا اور ہمارے اتر پردیش کے اندر جو نوجوان یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اپنا اور اپنے معاشرے کا نام روشن نہیں کر پائیں گے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری حکومت کے لیے بھی کہ ان چیزوں پر بہتر طریقے سے دھیان دیں اور ان کے لیے غور و فکر کریں